हमरासबके घर मे मशाला पीसै के कोइ व्यवस्था नहि छै एहि लेल हमसब घरमे सिलौटी लोढ़ी चलाए के भी मशाला पीस लै छी आओर खाना बनाबे के परैया तऽ मशाला के बड़ा दिक्कत होइया लाल मिर्ची पीसला से हाथ मे रंग लागि जाइया लाल मिर्ची से हाथ लहरे लगैया हिलेल जेकरा जेकरा घर मे मिक्सी है ओ तऽ मिक्सी पर पीस लै छै आ हमरासबके तऽ नहि है मिक्सी तब हमसब कथी पर पिसबै एहि लेल हमनीसबके तऽ हाथे सिलौटी लोढ़ी से पीसै के परे है तब खाना बनबै छी तब हमरासबके बड़ा दिक्कत होइ छै एहि लेल हमरासबके कोइ व्यवस्था नहि छै तब हमसब कथी से मशाला पिसबै तब सब आदमी हमसब पहिले खोल मे कूटै छलियै लाल मिर्ची तऽ आँखि मे पाउडर लाल मिर्ची के लग जाइ छै तऽ ओहिसे आँख लहरे लगै छै आँख के दिक्कत बढ़े लगै छै आँख मे तब परेशानी बढ़ जेतै फिर घरमे पैसा रहतै तब न हमसब आँख के ईलाज करबै छै आ नहि रहतै तऽ कहाँ से करबै एहि लेल हमरासबके तऽ सिलौटीये लोढ़ी पर मशाला सबगोटा मिल जुल के पीसै छियै आ तब खाना बनाबे जाइ छियै खाना बनाबे मे मशाला पीसला से सिलौटी पर बड़ा हमरासबके खाना बनाबे मे दिक्कत हो जाइ छै एहिसे हमरासबके बच्चा सबके पढ़ाइ लिखाइ मे भी बड़ा दिक्कत हो जाइ छै तब हमसब कइसे एकरा सिलौटी लोढ़ी पर हमरासबके कोइ दोसर व्यवस्था नहि छै जे हमसब ओकरा व्यवस्था मे करबै खाना सिलौटीये पर पीस के मशाला आ तब हमसब खाना बनबै छी तब बच्चा सबके हमसब पढ़ैलागी भेजै छी बच्चा सबके पढ़ाइ लिखाइ मे तखन हमरासबके बहुत दिक्कत हो जाइ है जे पिसबै मशाला सब्जी आर कटबै तब ने ओकरा खाना बनबै तब नहि होइ छै तऽ कहाँ सँ खाना बनेबै ओकरा तऽ खाना मे देर हो जाइ छै बच्चा सबके पढ़े लिखे जाइमे भी बहुत देर हो जाइ छै अगल बगल मे जेकरा जेकरा घर मे मिक्सी है मशाला पीसै के सुविधा है लाइन है मिक्सचर मशीन है ओसब तऽ मिक्सचर मशीन मे मशाला पीस के जल्दी जल्दी से खाना पीना बनाए लेतै बच्चा सबके ओहिसे सुविधा होतै हमरा घर मे तऽ नहि है नहि है सिलौटीये लोढ़ी पर हमसब पीसै छियै तब ओहिसे पीसला से हमसब के नहि होतै न कैसे होतै हमरासबके तऽ देरी भऽ जतै न बच्चा सबके टाइम टेबुल सब पिछे हो जतै सब छूट जतै एहि लेल हमरासबके कोइ व्यवस्था आगे के लेल सोचे के चाही सोचे के देबे के चाही सरकार भी हमरासबपर कोइ ध्यान न दै छै तब हमसब कथी करबै हमसब तब अपने न व्यवस्था करबै अपना त व्यवस्था मे सिलौटी लोढ़ी चलाबे के है तऽ ओहे सिलौटिये लोढ़ी चलेबै न सिलौटी लोढ़ी चलेला पर हमरासबके बहुते दिक्कत होइ छै हमरासबके ओहिसबसे दिक्कत बढ़ जाइ छै तब हमसब कथी करबै हमसब त बच्चो के पढ़े लिखे जाइमे बहुत दिक्कत